हेलो गोवा मायल्स हांव श्रध्दा देसाय उलयता म्हजें लोकेशन जावन आसा काणकोण साउथ गोवा हय हांव श्रध्दा देसाय तुमचें रेगुलर कस्टमर तुमी म्हाका वळखलें हें आयकून म्हाका भोव खोस जाली हांवेन तुमची कॅब बूक करपा खातीर कॉल केल्लो आज आमकां नोर्थ गोवा देवळां तशेंच बिचीज भोंवपा खातीर एक दिसाची कॅब बूक करपाची आशिल्ली हय केबाचें प्रेफरन्स हें फॉर सिटर सिडान किंवां सिक्स सिटर अर्टिगा जातली हय फिमेल ड्रायव्हर आसल्यार चड प्रेफरन्स कित्याक बायलांच आसा ट्रेव्हल करपी सो फिमेल ड्रायव्हर मेळ्ळ्यार बरें जाता आशिल्लें नोर्थ गोवा सायडीन आमकां बिच कवर करपाचे आसा कलंगूट बीच बागा बीच तशेंच मिरामार बीच आनी देवळां कवर करपाची आसात मंगेशी म्हाड्डोळ आनी बॉम जिजस चर्च कवर करपाची आसा सो तीन रिलिजियस प्लेसिस आनी तीन बीच कवर करपाचे आसा ओके मेळटली कितलो अमाउंट जातलो एका दिसाचो टू एन्ड फ्रो हय तुमी म्हाका आमकां परत काणकोणच ड्रॉप करपाचे आसा पिकपय काणकोण आसा चार रस्त्या वयल्यान ओके साडे चार हजार म्हळ्यार फूल दिसाचे साडे चार हजार आनी फिमेल कॅब ड्रायव्हर मेळटली ओके फिमेल कॅब ड्रायव्हराक वन थाउसंड एक्स्ट्रा सो फाय थाउसंड फाय हण्ड्रेड पांच जाणांक ओके म्हळ्यार एकट्याक एक हजार शंबर पडले तर पांच हजार पांचशी म्हळ्यार हय तुमी म्हाका वळखले ते खूब बरें दिसलें पूण तो एक हजार शंबर आसा तो प्रत्येकल्याचेर शंबर शंबर रुपया सुटल्यार सोडल्यार तुमी पांचशी रुपया सुट्टा आशिल्ले एक डिस्काउंट म्हणून कित्याक हांव तुमचें रेगुलर कस्टमर दोन तीन वर्सां जाली खंय वचपाचें आसल्यार हांव तुमकांच बूक करतां आनी तुमी आमकां बरी सर्वीस दितात सो मेळटली अशी आस्त बाळगितां हय प्रायवेट कॅब घेवच्या परस तुमी सदांच सेफ उरता म्हुणून तुमका प्रेफरन्स दिता हण्ड्रेड रुपीज प्रत्येक पेसेन्जरा फाटल्यान हण्ड्रेड रुपीज कन्सेशन मेळटले किंवां म्हाजो सुपर कॉडय आसा म्हाजो प्रॉमो कॉड आसा लास्ट टायमाचो सो जर तो कुपन कोड म्हाका स्क्रॅच करून यूज करपाक मेळटलो काय कांय कितें हय कुपन कोडाचेर आशिल्लें नेक्स्ट विजिटाक फाय थाउसंड जर बील अमाउंट जायत जाल्यार टेन परसेंट डिस्काउंट आसतलो म्हुणून सो फाय हण्ड्रेड रुपीज डिस्काउंट ओके सो फाय थाउजंड फाय हण्ड्रेडाचे राउंड फिगर फाय थाउजंड कन्सीडर करूं ओके हय फाल्यां खातीर कॅब प्लीज बूक करात टायमींग उरतलो सकाळची णव हांव म्हजें के लोकेशन तुमका व्हॉट्सेपाचेर शेर करतां हय पेमेन्ट हें ऑनलायन करतां केश ऑन डेलिवरी नाका थँक्यू सो माच